जेका शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म आहे उन में कला अऊं शिल्प सां जेको माणुन जी खोड़ मदद कई आहे हस्तशिल्प जा जेका यूट्यू चैनल आहिनि उहे बि खोड़ सुठा आहिनि कला ऐं शिल्प सां छा आहे न की जेका ग़रीब परिवार आहिनि उन सां सुठा जेका मज़बूत परिवार आहिनि पंहिंजे मोबाइल सां उन्हनि खे पंहिंजे मोबाइल द्वारा सिखाइनि था पिया त उन्हनि जो पैसो न ख़र्च थींदो आहे या घटि मां घटि ख़र्च थींदो आहे ऐं समय बचंंदो आहे ऐं उहा पाण बि सिखाए सघंदो आहे जंहिं करे जेके शोशल मीडिया आहे उहा ॾाढी सुठी आहे ऐं जेको हस्तशिल्प जो जेको यूट्यूब चैनल आहे उन्हनि जा चैनल जे माध्यम सां बि असां खोड़ कुझु सिखिया आहियूं ऐं असां ॿियनि माण्हुनि खे बि प्रोत्साहित कनि था पिया अहिड़ी चैनलनि सां जुड़ियलु आहे की तव्हां बि जुड़ो ऐं अॻिते वधो ऐं पंहिंजे समाज खे बि इन सां अॻिते वधायो जिते जिते असां नथा वञी घूं पिया उते इहे चैनल कमु कनि था पिया जीअं असांखे घर मां असांखे घर मां नथो वञण लाइ मिले की तव्हां हेॾी परे रही करे न कुझु सिखी सघंदा उहो त असां उहो चैनल डाउनलोड करे पंहिंजी मोबाइल में या लैपटॉप ते या कंहिं न कंहिं पंहिंजे कंहिं गेजेट्स सां उहे ई चैनल पाण डाउनलोड करे सिखूं था पिया समय जो ऐं पैसो जो खोड़ असां बचति कयूं था पिया इहो असांजे लाइ ॾाढो सुठो आहे ऐं खोड़ प्रभावशाली बि आहे ऐं इन सां असां हिक जे बजाए हिन में चङा माण्हू चारि माण्हू छह माण्हू वधीक माण्हू बि असां हिन में सिखी सघंदा आहियूं तंहिं करे असांखे ॾाढो इहो फ़ाइदे वारो आहे